हाँ मैं पिछले एक साल में एक ऐसी यादगार घटना को आपको बता सकता हूँ जिससे मुझे बहुत से अनुभव प्राप्त हुए हैं मेरी एक यादगार घटना है कि मैं एक खेत में जा रहा था हम फसल काटने जा रहे थे परिवार के साथ तो वहाँ पर हमने एक सांप को देखा और हमारे परिवार वालों ने उस सांप को मार दिया जिससे हमें यह अनुभव प्राप्त हुआ की जो सांप हैं वो खेतों में भी सुरक्षित नहीं हैं इसलिए हमारे घर वालों से मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा